गोंयान मोठ्या तरेन जो ट्रायबल आर्ट फॉर्म जो आसा तो म्हणल्यार कवी आर्ट कवी हो आर्ट निर्माण जाला जेन्ना गोंयान कदंब डायनेस्टी चालू आशिल्ली त्या टायमार जो कदंब राजा आशिल्लो तेन्ना मोठ्या तरेन देवळां बानप जातालीं आनी त्या देवळांचेर ह्या प्रकारचो जो कवी आर्ट फॉर्म आसा तो चालू आशिल्लो कवी हो शब्द निर्माण जाला कब म्हणळ्यार आमची जी तांबडी माती आसा त्या तांबड्या मातयंतल्यान हो हो रंग तयार करून तो त्या रंगा पसून तीं चित्रां काडप जातालीं आतांच्या हाल्लीं हाल्लींच्या वेळान आमच्या गोंयान खुबशीं जीं नवीं देवळां बांदप जाता किंवा पयलींचीं जीं आमचीं प्राचीन कालाचीं जीं देवळां आसा ताजेर सुद्दां पुर पुनर्निर्माण किंवा रॅनोवेशन किंवा तेचे रिकन्स्ट्रक्शन जें काम चालू जाता चालू आसता त्या वेळार कवी आर्ट फॉर्म हो भरपूर ए बऱ्याच तरेन हो आर्ट फॉर्म वापरलो जाता कारण तो आर्ट आमच्या आमच्या राज्याची कला प्रदर्शीत करता कला कला जातूंत ती भायले जे आमचे ट्युरिस्ट येतात तेंकां ती कला प्रदर्शीत करून दाखयतात